शाळेच्या अभ्यास क्रमा भायर जाय त्यो कार्यावळी जातात जाय त्या तरेची स्पर्धा आसतात तशेंच वेगवेगळे दीस सेलब्रेट केल्ले वता आनी अश्या ह्या सगळ्या तरेच्यो ज्यो सर्ती आसता खेळ आसतात हातूंत हेतून केन्ना पुस्तकां केन्ना तांकां भुरग्यांक जाय आशिल्लें रंग किंवा जाता तो तेंच्या यूजाक पडटीत अश्या तरेच्यो वस्तु तांकां दिल्ल्यो वतात आतां अश्या हेतून आमी बरें तरेन तेची येवजण करून तांकां भुरग्यांची ही सर्त कशी घेतली वतली हाचो आमी सदांच विचार करता आनी हांवें आज परंत अश्या प्रकारच्यो खूबश्यो सर्ती किंवा खूबश्यो स्पर्धा आयोजीत केल्ल्यो आसात